हेलौ रजलेन रेस्टुरेन्त नोंथांमोननि दखाननिफ्राय आंनो नैजौता गुलाप जामुन नांगौमोन नोंथांमोना बेसेबाङाव फानो हायोब्ला इसे खमायनानै होदो आं गोबां क्वान्तितिनि लानाय जागोन नालाय थेंक इउ बिदिब्ला